आमचें गोंय खूब ल्हान पूण हेरांच्यान आमी अनेक सण परबी मनयतात पूण पयलींचें सारकें कांय ना आतां गोंयांत भायले लोक येवन बसल्यात मायग्रंट्स खूब येल्यात आनी तेंच्यांनी येवन गोंयांत आपले राज्य केलां आनी आमची संस्कृताय हालोवन उडयल्या एक्जाम्पल तुमी पळयलां आसतलें उदाहरणाक म्हटल्यार आं तुमी पळयलां आसतलें की शिगमे धालो फुगड्यो कवलां अशे अनेक कार्यक्रम आमी मनयतात पूण थंय सुद्दा हे भायले लोक येवून आपले आपले एकवठ चलयतात अशें करून आमचें गोयं राज्य आनी ताजी एकवठ हाल्ल्या